سلام وعلیکم السلام و رحمت اللہ برکاتو بولیے ہاں اس کو کیا کھانا کھانا ہے اس کو کھانا کیا کھانا ہے تو کھائیے گا وہ بنا دیں گے تو دو ہزار پلیٹ لگتا ہے تو ٹھیک ہے ایک ہی ہزار والا کھائیے سادہ کھانا کا ایک ہزار پڑتا ہے

ایک ہزار لگتا ہے کون سا مچھلی کھائیے گا

تو مل جائے گا تو ایک ہزار لگے گا ہاں سب بناتے ہیں اس کا پانچ سو پڑے گا ونج اس کا دو ہزار

ہاں تو اس کا بھی دو ہزار لگے گا کھسی کا ہاں چاول بھی بناتے ہیں وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ برکات